हमारे मेहमान जो आते हैं उनको मैं बहुत अच्छे से आदर संस्कार करती हूँ हमें बहुत ख़ुशी होती है अंदर से इतनी ख़ुशी होती है कि सोचती हूँ क्या पाऊँ क्या बना दूँ क्या खिला दूँ कितना आदर संस्कार कर दूँ कि उन्हें किसी चीज़ की शिकायत ना मिले कुछ कहने को ना मिले वो ताकि जाएं तो कहें कि कि जो है कि उनके घर गए थे बहुत अच्छे से मान सम्मान की हमारी और वैसे करना भी चाहिए हमारे जो भारत की परंपरा हैं जो हमारी वो इतनी अच्छी है कि हम लोग को छोटों से ले कर बड़े तक बड़े बुज़ुर्ग तक कहे हैं कि जो है कि हमारे जो मेहमान होते हैं वो एक भगवान के समान होते हैं हाँ अपने से ज़्यादा उनका आदर मान सम्मान करिए अपने से ज़्यादा उन्हें खिलाइए जो भी हो अच्छे से उनको करिए जो है कि उनको अच्छा लगे उनको ताकि कहें कि हाँ जो है कि उनके घर गए थे इतनी अच्छी सी उन वो हमारा आदर सस्कार किए कि हम को महसूस ही नहीं हुआ कि जो है कि हम किसी गेश्ट के यहाँ गए थे किसी के घर गए थे ऐसे लग रहा था जैसे हम अपने घर पर हैं हाँ और उनको खिलाने पिलाने में हम कोई कमी नहीं करते हैं जैसे कोई मेहमान हमारे घर आ गए तो उनके लिए मिठाई वग़ैरह नमकीन बिस्किट चाय कॉफी या गर्मी का समय है काेल्ड ड्रिंक वग़ैरह ठंडा जूस मैंगो जूस अदरवाइज़ जैसे मौसम रहता है उसी हिसाब से इंसान करता है हम करते हैं अदरवाइज़ लोग भी करते होंगे और फिर उसके बाद उनको जैसे अभी तो ठंडी है ठंडी में उनको उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने जैसे आलू की पूरी हुई कचौरी हुई सब्ज़ियाँ वग़ैरह हो गई और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़े गरम गर्म उनको खाना खिलाते हैं पुलाव वग़ैरह हो गए मटर पनीर हो गए ये सारी चीज़े बनाते हैं हम को खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है कोई आ जाए तो उनको खिलाने पिलाने में या अपने मम्मी पापा हो गए या सास ससुर हो गए कोई भी हो अदरवाइज कोई भी हो सब को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है और ख़ुड़ खाने में भी अच्छा लगता है ठंडी में हरी हरी सब्ज़ियाँ भी मिलती हैं धनिया लहसुन प्याज़ वग़ैरह पालक और जो है सोया मेथी ये सारी चीज़े कितनी टेश्टी होती हैं उसको बनाइए तो इतना अच्छा उसका स्वाद रहता है इतनी अच्छी लगती हैं और फिर उसके बाद बनाते खिलाते हैं रात में उनको सोने की व्यवस्थाऍं देते हैं उनको रज़ाई कम्बल ब्लैंकेट वग़ैरह उनको अच्छे से सोआते हैं उनको ताकि ठंड ना लगे ठंड की वजह से कितने लोगों के घर में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं लेकिन हम लोग हैं थोड़ा लाइन की व्यवस्था अच्छी है हम लोग के यहाँ तो हम लोग हीटर वग़ैरह लगाते हैं सुबह नहाते वक़्त गीज़र लगा देते हैं गर्म पानी आए गर्म पानी में लोग नहाएं ठंड ना लगे उनको खिड़की दरवाज़े बंद कर देते हैं गीजर चालू कर देते हैं हीटर चालू कर देते हैं नहाने के बाद तुरंत आएं सेंकें अपना अच्छे से रहें तब उसके बाद उन लोग अपना रहते हैं खाते पीते हैं फिर अपने घर जाते हैं ये सारी चीज़े हम भारतीय सभ्यताएं इतनी अच्छी हैं कि हम लोगों को ये सब करना पड़ता है और अच्छा भी लगता है और ख़ासतौर से हम ग्रहणियों को हम ग्रहणियों को हाउसवाइफ काे बहुत अच्छा लगता हैं ये सारी चीज़े करने में